बिजनस करने के लिए हमें बहुत सारे राशि की आवश्यकता होती है क्योंकि बिजनेस शुरू करना ही नहीं बिजनेस अगर से हम कोई भी शुरू करते है उसमें पूंजी लगती है अगर से हम उदार ले कर पूंजी लगा करके पूरी पूंजी लगा करके उसे खोलते है और बिजनस को स्ट्रगल करना पड़ता है अगर से बिजनेस में स्ट्रगल नहीं करेंगे तो नहीं हो पायेगा हमें लम्बा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास और अधिक मात्रा में पूंजी होनी चाहिए जितना पूंजी हम लगा रहे है उससे ज़्यादा पूंजी हमारे पास रहना चाहिए